भारत में ॿारहंनि महिननि में चारि महिना उन्हारो चारि महिना चोमासो ऐं चारि महिना सिआरो हूंदो आहे उन्हारे जे वक़्ति चङी गरमी थींदी आहे ऐं गरमीअ जे वक़्ति राजस्थान ऐं गुजरात में चङी गरमी हूंदी आहे चोमासो कोंकण ऐं महाराष्ट्र में चोमासे में काफ़ी बरसाति पवंदी आहे ऐं सिआरे में हिमाचल जीअं त शिमला ऐं मनाली में चङो सीअ लॻंदो आहे